आं जेन'बा माइआ नै दा खुबैबाय आरो माइ गायनाय सिगौ माइआबो खोथियाया दाख्लै अखा हाब्लासो खोथिया खुबैनो मोनो अखा हायाब्लानो खोथिया खुबैनो मोना दाख्लैहाय बिदिनो खोथिया खुबैनो होननानै अखाया माला हायो होननानै अखाखौ नेयै नेयैनो दा गदाय गदायबाबो खुनुरुखुम नोङो माइखौ गायनानै जायाबानो उफाय गैया जेबो राहायानो गैया जोंनालाय बेखौनो जा गरसे मोनो आठ बिगा हक सय बिगा हक बेबो एसेब्लाबो तिन बिगाब्लाबो बिदिनो गायनानै जानांगौ जों बायनानै मालाय बेसे जानो बायनानै जाब्लाबो बेसेबां थाखा थाङो थाखा थाङो आजां गाजां एसे एनै हाजिरा मुजिरा मावनानै सोलियो बिदिनो माइरं बायनानै जास्लायस्लाय होननानै माइ गायनानै जायो जोङो माइ गायनायावबो बिदिनो गायै गायै गायनोसै बेयावबो एम्फौ जालायलाङो एम्फौ जाब्लाबो बिदिनो एम्फौ जानायाव बिदिनो मुलि दामि दामि बायनानै एम्फौ जायिनि मुलि सारना होयो मुलि सारखांब्लाबो बिदिनो बोरमा मोसौनि उफुद्रुख बिनिथाखायनो बेरा मुसारि बायदिसिना खोंफबनाय जायो जोङो एफ्फा खस्थ' खालामनानै गायबाबो बिदिनो एखदम मोसौ बोरमानि थाखायनो बेरा दुमो थाखोसेया आरो बिदिनो माइ गायब्लाथाय खामानियानो ओन्थोरजोआ खामानियानो बेयो गायबाय आरो मोसौ बोरमा बिदिनो डिस्टार्ब खालामनानै होयो डिस्टार्ब खालामनानै होब्लाथाय बेरा बिदिनो औवा दाननानै बेरा दुमना होयो आरो बेरा दुमब्लाबो बिदिनो बेराजोंनो अरसियो मुसारिबो खुनुरखम मुसारि गोलावफोर थायोब्ला मुसारि गोलाव दङब्ला मुसारिखौ एसे खनख्रबनानै होबाय आरो खोंनखननानै होब्ला अबेजोंबा अरसिनानै बिदिनो जायो ओंखायनो एसे गुबुं दुमनानै होनांगौ जायो आरो बिनिफ्राय दुमाब्लाबो उफाय गैला एफ्फा खस्थ' गायनानै जानाय बेजोंनो फिसा फिसौ फोथांनांगौ मानांगौ एफ्फा खस्थ' आरो एम्फौ एनला एम्फौ एनलायानो ओरैनो जाजोबखायो आरो हाग्रा बिदिनो हाग्रा रज'यो हाग्रा रज'ब्लाबो बिदिनो फुना होनांगौ एसे नों माइ गायबाय आरो हाग्राखौथ' फुआब्लाबो उफाय गैया नों देनां माइ हानाय समब्ला बिदिनो हाग्रा जाद्रायगोन नालाय जोङो माइ गायनाय समावनो हाग्रखौ फुनानै होखायो आरो हाग्रा फुआब्लाबो जाया माइखौनो साग्लोबजोबो बिदिनो खस्थ' मोनो जाब्लाबो दैज्लांआव अखा सिजा सिजा बिदिनो जि गायनोसै गायनायाव लोमजागु लायनाय आजां गाजांनो गगा मोनलायनाय फिसा फिसौ ज' ज' जाजायो गायगोन माला हागोन माला हागोन होननानैनो थाब थाब बिखौनो गायलाबाय थानोसै ट्रेक्टर होलाबायनानै आरो मोसौ मोसौजोंबो एसे हालेवहोलांसै ट्रेक्टर होब्लाबो बिदिनो हाग्रा थाब रज'यो आरो बिदिनो मोसौ मोसौजों एसे एवोब्ला हाग्राया एसे आथिंजों गाख्रब गुख्रब खालामनानै होयोब्ला माबालाङो नालाय थैलाङो मोसौजों एवब्ला एसे मोजां जायो सा सिंनिफ्राबो सासिं जायाब्लाबोथ' माइआबो जाया जों बिदिनो होननानै एफ्फा खस्थ' खालामनानै बेखौनो गायै गायै माइफोरखौ तिन बिगाब्लाबो गायनानै जायो आरो जों खस्थ' खालामनानै बिदि गायाब्लाबो बायनानै बेसे जानो होननानै थाखा फैसा गैया आरो नों थाव संख्रि बायदिसिना बिदिनो हाजिरा मुजिरा गायब्लाबो एसे एनै हाजिरा मावब्लाबो फैसायानो थोआब्ला माइरं बायनानै जानो ना थाव संख्रि बानलु जानो होननानै एसे एनै गायो माइफोरखौ खस्थ' खालामनानै आरो ओंखायनो बेफोरखौ माइखौनो बोरमा मोसौ जालांब्लाबो एसे गायनांगौ जानांगौ होननानै जानाय जायो जोङो